ओइ बैसागुआव थांनो ओंखारदों ना मोसानो अ थांहांदों जोङो

आं दखनाखौथ' गोमोखौनो गानगोन ओमफ्राय नोङो माबायदि माबायदि सना गानगोन माबायदि देलायगोन खिन्थाहरदो जोंबो जमा एखे जानायबायदि थांसै ए आसानखौ माबायदि गानगोन गोमो गानगोन ना माबानिखौ गानगोन सिल्भारनिखौ अ बबे बबेथिं थांनाय जागोनबा बैसागुआव मोसानाया

सोर सोर फैगौमोन आंबो दखनाखौनो गानगोन बिदि गोमोखौनो ओमफ्राय आर'नाइ लानोसै खानाइ खाथ'बनोसै खानाइआव माबायदि बिबारखौ लागोन ए आंहा लाबोनाय गैयाहाय अ जागोन दे माबायदि जेनेबा माबायदि मोसागोन बारा ओंखारफेराबो नालाय मिन्थिलायलाङा ए जागोन दे मा खालामदो ओंखारबायना ओंखाराखै

ओंखारबाय माने दुगैखांबाय नामा जासिगोन ओंखारनायफोरा

माबाफोर माबायदि माबायदि थांगोन बेफोरखौ बारा मिन्थिलाय लाङा दे खिन्थाहर दे एसे ए

आंनाव दङ दंनायालाय दा दसे थानानै देलायनानै थांनांसिगोन आरोना नोंसोरबो फैदो ओंखारबोदो दे दे होनबा ओंखारबोदो